ہاں میں مڈل کلاس او بی سی یعنی کہ ادر بیک ورڈ کاسٹ سے رشتہ رکھتا ہوں اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر میں درمیانی حصے کا بھی یعنی کہ میرے سے چھوٹے دو بھائی ہیں اور بڑی تین بہنیں ہیں اور اس کو بیلنس رکھنا بہت ہی نہایت محنت کا کام ہوتا ہے کبھی بڑوں پہ شفق چھوٹوں پہ شفقت کرنا اور بڑوں پہ شفقت کرنا کبھی دونوں پہ مہربانی کرنا ان طریقوں تو اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا اور سب کے کام کرنا اور چھوٹوں کے کاموں میں ہاتھ بڑانا اور چھوٹوں کو ساتھ ساتھ سمجھانے میں بھی کافی محنت ہوتی ہے